جب لوگ پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکثر بہت جلدی نتیجہ چاہتے ہیں تصویر پر کم دھیان دیتے ہیں یا چیزوں کو صرف دیکھنے کی بجائے یاد سے بناتے ہیں کچھ لوگ صحیح ٹولس استعمال نہیں کرتے یا صبر کھو بیٹھتے ہیں ان غلطیوں سے بچنے کے لیے روزانہ تھوڑا وقت نکال کر مشق کریں چیزوں کو غور سے دیکھ کر ڈرا کریں اور بنیادی شیپ سے شروعات کرے ایک چیز ایک اچھا فنکار بننے کے لیے باقاعدہ مشق بہت ضروری ہے اگر روزانہ تیس منٹ بھی ایمانداری سے ڈرائنگ کریں تو کچھ مہینے میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے صبر مشق اور آبزرویشن ایک کامیابی فنکار کی کنجی ہے